शादी बिआहमे हमरा सभके सबसँ पहिने बाराती आबैया तऽ महफ़िलमे बैसैया जयमाल होइया जयमालके बाद चुमाओन होइया चुमाओनके बाद ओकर बाद जे छै से जे विध होइ छै से वरके जे छै से करेलाके बाद चुमाओन तुमाओन होइया चुमाओन भेलाके बाद बिआह होइया बिआहके बाद जे छै से बिआह होइ छै बिआह करलाके बाद सुबहे भऽ जाइ छै गीतनाद होइ छै गीतेनादमे आइकाल्हि भोर भऽ जाइ छै सुबह भऽ जाइ छै एहि दुआरेसँ बहुत विध होइ छै विधके तऽ ओतेक हमरा पता नहि यऽ विध व्यवहार ढेरिक होइ छै ताहि दुआरेसँ जे छै से बिआह शादीमे ओतेक ओतेक प्रश्नल हमरा बुझल नहि यऽ बिआह शादीमे की होइ छै लड़का लड़की तैयार लड़कीके तैयार करै छै तऽ तैयार करलाके बाद जे छै से इम्हर महफिलमे गेल महफिल मे सब किछु भेल हाहा हीही सितफूल नथिआ सब पहिरेलक पहिरेलाके बाद तैयार करलाके बाद आयल बिआह शादीमे जे होइ छै परम्परा से